जोंनि ओनसोलनि जायगाफोराव बिदिनो मन्दिरफोरा जाबाय पाग्ला बाबा मन्दिर आरो बग्रिबारि मन्दिर आरो महामाया मन्दिर दं बिदिनो आं पाग्ला बाबा मन्दिराव थांनानै फुजा हैखांनाय जाबाय आरो बग्रिबारि मन्दिरावबो थांनाय जाबाय आरो बावखुंग्रि मन्दिरावबो थांखांनानै फैनाय जाबाय आरो गाखोनानै बावखुंग्रिआव आरो फुजा हैदों फुजा हैनानै बिदिनो मोजाङै मोजां आरो बोर बिबोदों बोर बिनानै खुलुमबोदों खुलुमबोनानै ओनसोलफोरावबो बिदिनो मेरला मन्दिर दं आरो बे मन्दिरफोराव बांद्राय थानाय जायाखैबाबो फ्रायनो मोनथिनाय जायो बिदिनो